ہاں گڈ مارننگ سر گڈ ایوننگ سر جی میں شاپ سے بات کر رہا ہوں جی جی جی جی اسٹیشنری شاپ سے جی بتائیں جی جی ہمارے پاس جو ہے پنسل بھی ہے ربڑ بھی ہے اور فور شیٹ بھی ہے اسٹنری کی تمام چیزیں ہمارے پاس ہیں آپ کو کس چیز کی ایبلٹی ہے کس چیز آپ کو آپ مطلب چاہ رہے ہیں جی جی سر پنسل ہے میرے پاس کس کمپنی کی پنسل چاہیے سر نٹراج ہے اور ڈیمو کا بھی آتا ہے نٹراج کا چاہیے سر ہاں کتنا کتنا درجن چاہیے سر دس درجن بیس درجن کتنا پانچ درجن جی جی جی مل جائے گا اس کے علاوہ سر پنسل ہے شاپنر ہے شاپنر بھی چاہیے ہاں شاپنر کتنا رہے گا دو درجن جی جی ٹھیک ہے اور یہ کلاس میٹ کی کاپی وغیرہ اور بھی کلاس میٹ ہے اس کے علاوہ بھی ہے اس جی جی کتنا دس درجن بیس درجن ٹھیک ہے اور نٹراج کا ہو گیا پنسل ٹھیک ہے سر اور پرائز تو سر ہول سیل کا ہی لگے گا آپ کو

جی سر یہ آن لائن لیں گے یا آف لائن لیں گے ہمارے یہاں دونوں چیز سروس ہے آن لائن بھی ہے آف لائن بھی ہے آف لائن لینا چاہیں تو میں شاپ اور آن لائن ہے تو یہ جو ہے گھر تک مطلب ڈلیوری ہوم ڈلیوری ہے گھر تک سب سامان پہنچ جائے گا آن لائن کر دیں تو سر نٹراج ہے اور اسی طریقے سے شاپنر ہے کلاس میٹ کی کاپیاں ہیں پنسل ہیں یہی سب چیزیں ہیں نا اس کے علاوہ سر اور کوئی چیز بس سر اگر یہ تمام چیزیں ہمارے پاس ہیں اویلیبل ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو جس کی اگر آپ کو ضرورت ہو جس کی آوشیکتا ہو آپ آ کر بھی لے سکتے ہیں اور آن لائن آڈر بھی کر سکتے ہیں آن لائن اگر آڈر کرتے ہیں تو ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہومس ڈیلیوری بھی فری ہے سمجھ گئے ہیں اور باقی اگر آ کر لینا چاہتے ہیں تو آپ آ کر شاپ پہ بھی لے سکتے ہیں اس کا لوکیشن میں آپ کو واٹسیپ کر دوں گا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو تھینک یو سر